مجھے حکومت سے توقع ہے کہ وہ صحت کی معیاری سہولیات بہتر تعلیم محفوظ اور سستی نقل و حمل صاف پانی بجلی روزگار اور صفائی کے نظام کو ہر گاؤں قصبے اور شہر میں یقینی بنائیں تاکہ تمام شہری با عزت زندگی گزار سکیں